जो आज कल के जो ज़िले हैं जहाँ पर मछलियाँ रहती हैं और जो जो लोग उन मछली का शिकार करने जाते हैं और जो जल होता है उस को प्रदूषित कर देते हैं जैसे कि हम जो जितना भी कचरा होता है वो हर नदी में आस पास के पानी झीलों में डाल देते हैं और उस की वजह से जो मछलियाँ होती है वो गंदा कचरा ग्रहण कर लेती हैं भोजन के रूप में जिस से उन को बिमारी जिस से वो मर जाती है प्लास्टिक का कचरा और खाने से और वही कचरा पानी में मिक्स हो जाता है जिस से लोग लोगों के घरों में जब वो पानी आता है तो वह लोग भी बीमार होने लग जाते हैं इसी से जल प्रदूषण होता है तो तो हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हम गंदा कचरा पानी में ना डालें उस को अपनी सही जगह पर रखें और मछलियों को भी अच्छा भोजन प्रदान करें ना कि उन्हें प्लास्टिक का कचरा ग्रहण करवाएं